नमस्ते भैया आप कार के ड्राइवर बोल रहे हैं ऐसा है कि हमें हम घूमने आएँ हैं मंदिर कहीं मतलब कि केदारनाथ जाना है जैसे

हाँ हाँ घूमने आएँ हैं मतलब अच्छी सी जगह आप अगर जानते हो तो आप ले कर चलिए और जैसे कि हम का विश्वनाथ मंदिर के बारे में बहुत सुने हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं अभी कभी गए नहीं हैं

छः से सात लोग होंगे बस इससे ज़्यादा नहीं है

भैया पैसा कितना लेंगे एक लोग का छः सौ जी जी तो इस हिसाब से कितना हुआ कुछ कम नहीं करेंगे मतलब हमें कई कई जगह जाना है न तो इसीलिए बोल रहें

नहीं सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे आप नहीं आप ही के साथ अगर आपको ले जा आप अगर आपको ले जा रहें तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है आप ही के साथ चलेंगे न तो एक हो गया मतलब कि ओके ओके आपको बताना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर घुमाने के बाद हमें चित्त हमें ये बोलते हैं न जगदीश्वर महादेव हाँ उसके बारे में भी हमने बहुत सुना है पर गए कभी है नहीं त इसीलिए हमें वहाँ भी जाना है जी जी तो आप ले चलेंगे चलिए और क और अच्छी अच्छी जगह जो है मतलब जहाँ हम कभी गए गए ना हों आपके नज़र में अच्छा सा मंदिर हो अच्छा सा जग हम बता रहे न दो जगह चलना है घूमना है अरे काशी विश्वनाथ मंदिर हम सुने हैं उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं इसलिए बोलते हैं दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए जी जी जगदीश्वर महादेव भी चलना है तब कितने बजे आएँगे आप करीबन साढ़े आठ सुबह सुबह साढ़े आठ बजे त रेडी हो जाएँगे

ठीक है ठीक ठीक